ॿ मै ॿ हज़ार सोरहां ॿावीह सप्टेंबर अरड़ाह सौ असी टीह चारि उणिवीह सौ छहासी ॿावीह डिसेम्बर उणिवीह सौ छहासी छवीह मई ॿ हज़ार टे